टेक्नोलॉजी रोज़गार के विभिन्न अवसरों के खुलने के कारण जैसे मैं आपको बता दें एमाजॉन हो गया फ्लिपकार्ट हो गया स्विगी हो गया या टम जमेटो हो गया इन सब जो है खुलने के बाद आपको रोज़गार मिला है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है से आप कहीं पर आप ऑनलाइन के काम भी हो काम करना होता है तो उससे भी आप ऐसे टेक्नोलॉजी में कर सकते हो यही है और कि जो है से आज के जो है छात्र उत्र है जो उनके पास टेक्नोलॉजी काम करते हैं जैसे यूट्यूब पर रील्स बनाना या फिर कुछ पत्रकारिता करके या फिर किसी किसी जगह का वीडियो शूट करके यूट्यूब पर डालना फेसबुक पर डालना इन तरीक़े से रोज़गार अपना चला चलाते हैं वे सब जो है से अपना टेक्नोलॉजी का जो है से आने से काफी रोज़गार जो है बना है टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कहीं भी रहते हो आप अपने घर से घर बैठे अपना ऑफिस का काम कर लेते है टेक्नोलॉजी के माध्यम से ताकि आपको ऑफिस जाना नहीं पड़े जएीसे हफ्ते में एक आध बार गए गए नहीं गए तो आप अपना घर से ही टेक्नोलॉजी काम कर सकते हो कहीं भी आपको जाना होता है तो आप गाड़ी बुक कर लिए जैसे उबेर हो गया ओला हो गया ये सब जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोज़गार ही हुआ आपको जाना होता है तो आप घर बैठे ही गाड़ी मंगा लेते हो पे पहले की तरह नहीं है अब टेक्नोलॉजी आने से बहुत रोज़गार हुआ है लोग छोटे छोटे से नए नए स्टूडेंट सब जिनको नौकरी नहीं है उन उन लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल बनाकर एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना पत्रकारिता करते हैं रील्स बनाते हैं और कहीं कहीं फोरेन कंट्री गए तो वहाँ से वीडियो शूट करके ले आए पहाड़ों का ये सब डालकर अपनी रोज़ी रोज़गार चलाते हैं और सब यही है टेक्नोलॉजी आने से आप घर बैठे आप जमेटो से खाना बना लिए यह स्विगी से मंगा लिए ये सब जो है ऐसे आपको टेक्नोलॉजी से मिला है रोज़गार टेक्नोलॉजी एक अच्छी है ऐसी आपको भविष्य में मिलता रहेगा और कही भी किसी को परेशानी नहीं होगी टेक्नोलॉजी आने से बहुत तरीक़े से लोग आपको मिली है सुविधाएँ टेक्नोलॉजी आने से रोज़गार मिला है लोग वाग को कौन सी कोई कोई तकलीफ नहीं है आप जाइए आपको कुछ ख़रीदना है तो आप एमाजोन में जाइएगा जैसे आप मोबाइल ख़रीदना है टी वी लेना है या कपड़े प्रेस करने वाले लेना है या मिक्सर मशीन लेना है तो आप एमाजॉन एप पर टेक्नोलॉजी है फ्लिपकाट हो गया आपको मिंत्रा हो गया या मीसो हो गया ये सब टेक्नोलॉजी से ही ये चलता है रोज़गार और जो है से यह क्या कहते अब रील्स बनाइए फोटो बढ़िया बढ़िया एडिट करके डालिए किसी चीज़ का भगवान का हो गया या कोई वीर क्रांति का हो गया उनका डालिए आपको उनसे भी रोज़गार बनता रहेगा फोटो कमाते रहिएगा डालकर इससे टेक्नोलॉजी आने से बहुत अच्छे तरीक़े से दोखभाल जो है कमा रहे हैं इस समय रोज़गार अपना चला रहे हैं अच्छा है हो है अपना जो है से रोज़ी रोज़गार बनता रहता है टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज़ है आप कहीं भी रहिए आपका कहीं भी कोई भी काम हो जाता है जिससे जिससे रोज़गार काफी मिला है लोग वाग को और कर रहे हैं टेक्नोलॉजी आने से छात्र उत्र के लिए काफी सुविधाएँ हो गया है अब वे उनको अपना जैसे पढ़ाई के संबंधित से यूट्यूब पर बनाकर चला दिए तो उनको लोग वाग भी देखें तो उनको पैसे आते हैं तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पैसा जा रहा है उनके पास तो ये टेक्नोलॉजी एक बढ़िया चीज़ है आया है तब से अच्छी है लोग वाग को मि बहुत अच्छा पसंद भी करते हैं टेक्नोलॉजी कोई भी व्यक्ति को कुछ लेना होता है जैसे कपड़े उपड़े लेना है या कुछ ख़रीदना हो तो आप बहुत सारे वह टेक्नोलॉजी का एप्स खुला हुआ है उनपर आप आई डी बना लीजिए मोबाइल नम्बर डाल वग़ैरह वग़ैरह करके बना लीजिए और उससे आप घर बैठे मंगाकर वह अपना कपड़े हो गया या जूता हो गया ये सब अपना मंगा लीजिए अब तो आ जाए आ जाएगा दो से एक दिन में टेकलोजी एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिससे आपको कभी भी कोई परोब्लम नहीं होगा कहीं जाना नहीं पड़ेगा ना आपका पेट्रोल ख़र्च होगा ना तेल ख़र्च कुछ नहीं ख़र्चा होगा बस वह आएगा आपको दे देगा तो टेक्नोलॉजी जो है से बढ़िया चीज़ है इसमें जो है जो है से आपको रोज़गार बढ़िया मिलता है और सुविधाएँ भी बहुत अच्छी है मिलती है और क्या कहते हैं कहीं भी आपको किसी भी मौसम में कहीं नहीं जाना पड़ेगा घर बैठे रहिए आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल जाएगा